بھارت میں کچھ یوگا گرو ہیں جن میں سوامی اویویکانند پتانجلی سری سری روی شنکر سر برامم مہارشی مہیش یوگی سر بابا رام دیو وگیرہ یہ بھارت کے بہت ہی مہان یوگا گرو مانے جاتے ہیں اب ان کا اگر تعارف ہم کریں تو سوامی ویویکانند مغربی دنیا میں یوگا اور ودانت کا تعارف کرایا ان کے خطبات اور تحریریں لوگوں کو روحانی بیداری اور خود آگاہی کی طرف مائل کرتی ہیں اور پتانجلی کی بات کریں اگر ہم پتانجلی کو یوگا سوتر کے بانی مانا جاتا ہے ان کے اصول اور رہنما خطوط آج بھی یوگا کی تعلیمات کی بنیاد ہیں سری سری روی شنکر کی بات کریں آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن کے بانی سری سری روی شنکر نے یوگا اور میڈیٹیشن کے ذریعے لوگوں کو سکون اور ذہنی سکون فراہم کیا ہے برامم مہارشی مہیش یوگی سر ان کی بارے میں اگر ہم کہیں تو انہوں نے مہارشی مہیش یوگی نے ٹرانسیڈینشل میڈیٹیشن کے تکنیک متعارف کرائی ان کی تعلیمات نے لوگوں کو ذہنی دباؤ سے نجات دلانے میں مدد کی دی ہے بابا رام دیو ایک بہت بڑے نام کے مالک ہندوستان کے سب سے بڑے گرو مانے جاتے ہیں بابا رام دیو نے یوگا کا عام لوگوں تک پہنچانے ان کے یوگا کیمپ اور ٹی وی شوز نے لاکھوں لوگوں کو یوگا کی طرف راغب کیا ہے اور ان کے یوگا باقاعدہ ٹی وی شوز پہ دکھائے جاتے ہیں یہ گرو اپنے طرزِ زندگی تعلیمات اور یوگا کے ذریعے لوگوں کو جسمانی ذہنی اور روحانی سطح پر متاثر کرتے ہیں ان کی تعلیمات نے لوگوں کو بہتر صحت سکون اور خود آگاہی کی راہ دکھائی ہے